जोंनि हारिनि हारिमु होनोब्ला जोङो सिनि बेलायाव आर'नाइखौनो मख'नो हायो मानोना आर'नाइआ जोंनि बर'नि एंगार हायि बाहागो बे आर'नाइआनो जोंनि मोनसे नेर्सोन बे आर'नाइआव जोङो सोरगिदिं आर'नाइनि बेयाव आगर एरखांनायानो जादों मिथिंगानि मोनसे जों मिथिंगा मोजां मोनग्रा हारि हिसाबै बेयाव जोङो हाजो आगर एरखांनाय जायो बे हाजो आगरा जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोंनि मिथिंगा मोजां मोन्नाय नेर्सोनखौ फोरमायो लोगोसेनो जोङो दख'ना थावसि बे दख'ना थावसिखौ हिन्जाव गोदाना हाबायाव गानो बेखौबो जोङो हारिमुनि गेजेरजों बेखांहोनो हायो जेरै आरो बागुरुम्बा मोसानाय बे बागुरुम्बा मोसानायावबो जोङो आर'नाइखौ जान्जि खाफ्राना लोगोसे फालि लानानै आरो सिफुं खाम दामग्राफ्रा जान्जि खाफ्राना खर'आव खाफ्राना बेखौ दामनाय जायो बेनो जोंनि मोनसे हारिमुनि नेर्सोन